हेल्ल' औ नोंहा सिथाव सावनाया बोरै जाखो आंना आंनाबो बारा मोजां जायाखैमोन ओमफ्रायहाय दा एसे मोजां सावनो रोंफिनबाय आं औ फिथा बानायाखै नामा नोंहा फिथा आंहा मोजां जादों ओमफ्राय सावनायावसो एसे मोजां जायाखिसै एसे बोरैबा गाज्रि जाबाय औ दे दा जाफैबानो जाबाय औ दे फै दे औ लारु फिथा नारेंखलनि लादु बानायदों ओमफ्राय नोंहालाय दा जोंनाव फैबानो जाबाय औ दे अह दसे औ दसे फैब्र'ब्बानो जाबाय जानोबा मोजां मोजाङैनो दं मोजां खब'रालाय नोंहालाय अ